धाेरोम होननानै बुङोब्ला बुहुमनि गुबुन गुबुन हारि मानसिफोराबो बा मानसिफोरहा बयहाबो गाव गावनि आलादा मोनसे धाेराेम दङ आं दायो बर' सुबुं हिसाबै बर'नि मोनसे दोहोरोमखौ आं बेयाव बुंनो सानदों बे जाबाय बाथौ धाेरोमनि खोथा बाथौ धाेरोमखौ गोदो गोदाय मिथिस'हायै समनिफ्रायनो बर'फोरा गावनि आंगो धाेरोम महरै जों खालामनानै लाबोदों आरो जारिमिना जोंनो फोरमायनाय बादिब्ला बर'फोरनि गिबिसिन आरो गाहाय धाेरोमानो जादों बाथौ दा खोथाया जाहैबाय बाथौ धाेरोमजों माखासे फिसा फिसा दालायफोरा बा बाथौ धाेरोमजों सरजाबनानै माखासे फिसा फिसा माखासे फोरबोफोर जों बेफोरखौ जोङो खालामनाय बा खुंनाय जों नुनो मोनो जेरै गार्जा फुजा गार्जा फुजाया बाथौ धाेरोमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गाहाय फोरबो जों बेखौ बुंनो हायो बबेबा मोनसे गामियाव गार्जा फुजा होनोब्ला आरो बे फुजाखौ आबुङै जाफुंसार होनोब्ला बेहाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बयबो खौसे ओंखार लायनानै गावसोरनि जानाखि मावनांगौ हाबा बेफोरखौ मावलायो आरो बे फोरबोखौ बा गार्जा फोरबोखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होलाय लायो दा मोनसे खोथाखौ बुंनांगौआ बेनो जे धाेरोमनि गेजेरजों सुबुं माहारिखौ ज' खालामनो हायो होनना जोङो बुंनो हायो मानोना मोनसे गामियाव मोनसे धाेरोमनि सुबुंफोरा ज' जालायनानै संसार जायो आरो बेफोर दोहोरोमखौ सिबिनायाव खौसेयै बा ज' ज'यै सुबुंफोरा ओंखार लायनानै इसोर सिबियो बा धाेरोमखौ खुलुमो बा धाेराेमनि जेनेखि दालायफोर फोरबोफोर बेफोरखौ जोङो खालामनाय नुनो मोनो गार्जा फुजानि जानाखि हाबाफारि दा बेफोर हाबाफारिया समजों लोगोसे जानानै फैयो बोथोर लायै बोथोर गार्जा फुजाखौ जों होनाय नुनो मोनो जायगा लायै जायगा आरो बेफोरो माने जुदा जुदा जायो जेरै जायगा लायै जायगा लोखि गार्जा माग मासआव जों बेखौ निसय फालिनाय नुनो मोनो बेफोरो मोनसे लोखि गार्जाया मोनसे बर'फोरनि मोनसे फुजिनां मोनसे फोरबो हाेननानै जों साननो हायो जायनि थाखाय बेखौ सिबिनानै बर' सुबुंफोरा गाव गावनि संसारखौ आलो गोजोनै संसार जाबोनो हादों